असांजे स्कूल में हिकु पीरियड हूंदो हुओ जंहिंमें सुठो सुठो सभु सेखारींदा हुआ सुती कपड़े ते या कोटन जे कपिड़े ते कलर वारे धागनि सां सुठा सुठा वर्क थी विया आंक सिखाईंदा हुआ बटन टाकणु सेखारींदा हुआ टाका सेखारींदा हुआ असां ॾाढो सुठो सुठो ब सभु वर्क करे पंहिंजी मां पंहिंजी कुर कपिड़ा ते पंहिंजी ड्रेस सॼी आंक जी भरी हुई उहो बि सभिनी खे ॾाढी वणंदी उहो मां स्कूल मां ई सिखी हुई उन खां पोइ वरी असां क्रा पेपर क्राफ्ट बि कंदा हुआसीं जंहिंमें पननि जा ग़ुल ठाहिण थी वियो बलननि जा बिल न फोटो फ्रेम थी विया बेड़ियूं थी वियूं ॾाढो सुठो सुठो सिखंदा हुआसीं पोइ वरी इन काडबोड जो जेको हूंदो आहे उन मां बि असां ॾाढा सुठा सुठा घर ठाहे विधा हुआसीं रंगोली कंदा हुआसीं उहो क्राफ्ट बि असांखे ॾाढो सुठो सेखारींदा हुआ और असांजे स्कूल में त कुंभार खे घुराए करे उहो कीअं तो मिटीअ जा मट ठाहे ॾिया ठाहे नंढियूं नंढियूं ॿियूं शयूं थो ठाहे उहो सभु बि ॾेखारिंदा हुया पो असां पाण बि घरु आली मिटी करे पाणी मिटीअ में थोरो पाणी विझी उन खे हथ सां गोहे करे उन जा ॾिया ठाहींदा हुआसीं उन ई मिटीअ मां असांखे इलाही घोड़ा ठाहियां हुआसीं ऐं ॾिया ठाहियां हुआसीं पोइ उनन खे पंहिंजे हथ सां कलर बि कंदा हुआसीं उहो ॾाढो सुठो लॻंदो हुओ ॾिसण में उस में उन खे सुकाए ॾियो ठाहे उस में उन खे सुकाईंदा हुआसीं जॾहिं उहो सुकी वञे पोइ उन ते असाजी कलर बि कंदा हुआसीं और पंहिंजे हथ सां कयलु ॾिया ई असां घर में ॿारींदा हुआसीं जेके ॾाढा सुठा लॻंदा हुआ पोइ वरी असांजे स्कूल में रंगोलियूं बि थींदियूं हुयूं रंगोली कंदा हुआसीं अलॻि अलॻि कलरनि सां सुठे सुठे कलरनि सां असां रंगोलियूं कंदा हुआसीं